हमरासभके इलाकामे जे छै से अहाँके ब्राह्मण आओर राजपूतके आओर मु मुसलमानके जनसंख्या ज्यादा छै आ एकरसभके आपसी सामञ्जस्यो बहुत बढ़िआँ छै एक दोसरके आओर बहुत सारा एहन जाति छै जेनाकि मुसहर भेलै डोम भेलै चमार भेलै एकर सभके अलग एगो समुदाय छै आओर ईसभ ग्राम गामके बाहर बसै छै बसायल गेल छै आओर एकरासभके जे छै से एहि दुआरे गामसँ ग्राम ग्रामीण बाहर बैसायल गेल छै जे ईसभ साफ सफाइमए नहि रहै छलै ताहि दुआरे कि ईसभ एकरासभके गामसँ बाहर बसायल गेल छै बाद बाँकी हिन्दू सनातन धर्ममे जे छै से एकर एकरसभके बहुत सारा काज होइ छै जे अहाँ एकरा नहि सोचि सकै छियै एहि बारेमे आओर एकर बिना काज भेने अहाँके शुद्ध नहि भऽ सकै छै आओर अहाँके अपन अपन छै जेना राजपूतके अपन क्षेत्र बाँटल छै ब्राह्मणके अपन क्षेत्र बाँटल छै ब्राह्मण अपन वेद पाठी होइ छथि धर्मकाण्ड वगैरह सभसँ जुड़ल रहै छथि आओर राजपूत अपन जे छै से क्षत्रिय कहलाइ छथि चूँकि राजाके सन्तान मानल जाइ छथिन ओ आओर बाद बाँकी विद्या हुनकोसभके पास काफी रहै छनि एजुकेशन हुनकोसभके पास काफी छनि धन सम्पत्ति आओर सभ एक दोसरसँ आपसी सामञ्जस्य कायम कए कऽ रहै छथि